मेरे अनुसार हिंदी भाषा ने इस क्षेत्र में अन्य भाषाओं के विकास को प्रभावित नहीं किया जैसे की हम देख रहे हैं हमारे अलग अलग राज्य में अलग भाषाएं का प्रयोग होता है परंतु हमारे हिंदी भाषा उन्हें प्रभावित नहीं करती जैसे की और भी हम उदाहरण ले सकते हैं ऐसे की अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा का उपयोग सारे देशों में होता है हमारे देशों में भी बहुत होता है ये हमारे व्यापार से सम्बंधित कार्यों में बहुत काम की चीज होती है और अंग्रेजी भाषा हमारे देश में बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिए मुझे नहीं लगता की हिंदी भाषा ने इस क्षेत्र में अन्य भाषाओं के विकास को प्रभावित किया है